हांवें बरी दिसली म्हणून एक जिन्स घेतलेली किद्याक जिन्स आतां नॉर्मल न्ही आतां सगले लोक वेस्टन ड्रेसा वता म्हणून जिन्स घातली पूण किदें बाये सांगूं तेजे जिन्सीक जिन्स एकदां घातली तिका बरी क्वॉलिटीची म्हणून सांगून दुकाना वरसून हाडलेली कानदाराक विचारलेले हांवें पळय जिन्स हांव फस्टूच व्हरता बरी मरे काय मरे म्हणून हय एकदम बरी म्हणून ताणे दिल्ली जिन्स हाडली एकदा घातली दुसरे दिसा उदकान बुडोवन पयल्या तिजो कलरूच गेलो आतां किदें करपाचें सांग कलर गेलो आनी झीप आशिल्ली ती झिपूय ओडना बटणूय लागना तेका लागोन हांवें जिन्स घेतलेली ती सामकी वायट अशी दिसता म्हाका म्हाका ती अजिबात आवडूंक ना जिन्स तांची